क्या आप हमें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बता सकते हैं जी बिल्कुल हम आपको बता सकते स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान यह है एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम स्वच्छ भारत अभियान में हम अपने घर के आस पास के पेड़ पौधों ज़मीन को चाहे जल को वायु को हर प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं सुरक्षा अभियान के स्वच्छ भारत अभियान ने मोदी जी ने और बहुत से प्रधानमंत्रियों से स्टार्ट किया लेकिन इसका अभिनय सबसे अधिक श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी को जाता है स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत अच्छा पहलू है और एक अच्छा निर्णय है जैसे विदेश में भी लोग स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते हैं जैसे हम आपने बारे में सोचें जैसे हम अपने शरीर को अच्छे तरह से स्वच्छ रखना चाहते हैं हमारे अच्छे कपड़े हों हमारे शरीर पर किसी भी तरह की गंदगी ना हो कपड़े पर चाहे बाल सुरक्षित हो ऐसे जैसे हम अपने आप अपने शरीर को हमारी चप्पल ठीक हो जैसे हम अपने शरीर को अपने अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं वैसे हम अपने देश को अपने घर को अपने घर को अपने माहौल को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित धीरे धीरे होगा यही हम एक की ज़िम्मेदारी नहीं है हमें इसमें सबको एक साथ मिलकर काम करना है स्वच्छ भारत एक का भारत है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत है अगर यो योग करेंगे तो भारत के भारत के लोग स्वस्थ रहेंगे और अगर हम स्वच्छ स्वच्छ रहेंगे और स्वा अपने शरीर के जिस प्रकार की सफाई करते हैं वैसे अपने घर के घर के आस पास के लोगों का जल प्रदूषण नहीं होन देंगे भाई प्रदूषन नहीं यह हर चीज़ का है समाचार से अच्छे से इसका हम पालन करेंगे और और हम हम लोग की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने घर को अपने देश को अपने ज़िले को अपने राज्य को हर प्रकार सुरक्षित करें देखिए अगर हम अपने घर को सुरक्षित करेंगे तो घर से गाँव सुरक्षित होगा गाँव से ज़िला सुरक्षित होगा ज़िला सुरक्षित होगा तो ज़िले से राज्य सुरक्षित होगा और सुरक्षित मतलब स्वच्छ अगर राज्य स्वच्छ होगा तो अड़तीस और इस प्रकार राज्य से मिलकर देश स्वच्छ होगा अगर यही यह स्वच्छ अगर अभियान रहेगा स्वच्छ भारत अभियान होगा तो किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलेगी तो व्यक्ति को बहुत कम से कम प्रकार की बिमारी होगी बिमारी भी और नाम मात्र की बिमारी भी हम अपने शरीर को जिस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं वैसे हर चि अपने देश को अपने घर को इस तरफ सुरक्षित कर सकते हैं अगर हम अपने देश को अपने शरीर को सुरक्षित रखने में अगर हमें सहानुभूति चाहिए हमें अच्छा महसूस होता है तो उसी प्रकार अपने गाँव को स्वच्छ रहेंगे तो हमें भी अच्छा महसूस होगा हमें ये सब करना चाहिए और हम करेंगे भी और आप लोग भी निर्णय लें कि हम भी करेंगे सबको ये सब करना चाहिए देखिए जब हमारे ख़ुद में सबसे अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास जी मोदी जी यह बात कहें कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत के बारे में लोगों को जागरूक करना है चाहिए आप लोग भी जानते हैं कि स्वच्छ भारत लोगों को जागरूक करना चाहिए लोग जागरूक होंगे तभी तो यह देश आगे बढ़ेगा बढ़ेगा इंडिया लोगों को स्वच्छता भारत के बारे में अभियान में आप लोग बताएं और उसमें निर्णय लें डिस्कशन करें और क्या करना चाहिए स्वच्छ भारत को रहने के लिए क्या क्या करना ही करना चहिए ई सब करना चाहिए और लोगों को बारे म बताएं क्योंकि जानते हैं पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश अगर देश बढ़ेगा किसी के बारे में स्वच्छ भारत अभियान में चाहे किसी प्रकार के तो देश बढ़ेगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने हिस्सा लिया है और हमने इस्कूल कॉलेज चाहे किसी प्रकार का बग़ीचा क्रिकेट खेलने का मैदान हमने सब साफ किए हैं और ये सब साफ करने से और साफ करने से उसमें कितना रोमांच होता है कितनी सुन्दरता जाती है हम किसी प्रकार को कितने प्रकार जैसे साफ करते हैं तो उसमें सुन्दरता आती है उसको देखने में बहुत सुन्दर लगती है जैसे किसी लड़की को इस तरह से अच्छे स सजा दिया जाए तो ओ भी सुन्दर लगने लगती है उसी तरह अपने घर को अपने देश को अगर अच्छे से सजा दिया जाए तो वह भी एक सुन्दर रानी की तरह लगेगा कि हम कल्पनाएँ भी नहीं कर सकते कि वह कितनी सुंदर लगेगा इसलिए हम अपने देश को अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए किसी भी कभी गंदगी नहीं फैलानी चहिए हर चेज़ के में स्वच्छ रखने पर आप हिस्सा लें और इसमें आवश्कता है कि हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक हों और स्वच्छता अभियान के बारे में सबको बताएं कि कैसे यह करना है कैसे वह करना है स्वच्छ भारत अभियान में लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है बस अपने आस पड़ोस के का आस पड़ोस की स्वच्छता का ध्यान रखना है और इसमें यह करना है कि किसी प्रकार की गंदगी ना फैले कूड़ा कचरा ज़्यादा से ज़्यादा ना हो अब तो और गाँव में प्रधानमती नरेंद्र मोदी दास की मोदी की दास की तरफ से सुधार गाड़ी आ रही है जिसमें आप कचरा गीला कचरा अलग है सूखा कचरा अलग है इसमें आप कचरे को अलग अलग प्रकार से संयोजित कर सकते हैं और उनकी गाड़ी आएगी और उसको बहुत दूर ले के जाएगी रख देगी कचरे से ध्यान में आया कि हम बहुत से कम से कम कूड़ा कचरा करें और देखिए क्या है अगर कूड़ा कचरा करेंगे तो गाय भेंस शहर में रहते हैं गाय में रहते हैं वे खाएंगे तो उनको बीमारी होगी इस सब में ज़्यादातर सोचते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में यह बताना चाहते हैं कि आप घर से कहीं भी जाएँ बाज़ार जाएँ तो थैला लेकर जाएँ जिससे प्लास्टिक पन्नी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना हो और इसका उपयोग नहीं होगा तो प्रदूषण भी कम होगा प्लास्टिक पन्नी वाली बहुत ख़तरनाक होती है जितना आप सोचती कि अच्छी है नहीं वह जल प्रदूषण वायु प्रदूषण मृदा प्रदूषण सबको प्रदूषित कर सकती है और हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में इसलिए बताना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान रहेगा तो इसका यही पर और उसमें सुधार कर सकते हैं और आप भी अगर स्वच्छ भारत अभियान चाहे कहीं साफ सफाई हो तो इसमें आप जागरूक हों आप उसमें हिस्सा लें इसमें हिस्सा करने से लोगों को जागरूकता बढ़ती है लोगों में के मन में उत्साह होता है के हम भी अपने देश की अपने राज्य की अपने घर की सबकी सेवा करेंगे और सेवा करना ही हमारा धर्म है अहिंसा परम धर्म है किसी निस्वार्थ भाव से अपने देश की अपने घर की सेवा केरिए स्वच्छ बनाइए निस्वार्थ भाव से किसी प्रकार का पैसा नहीं कोई पैसा दे तो ले लीजिए नहीं दे तब भी ले लीजिए ठीक है ना लेकिन निस्वार्थ भाव से अहिंसा परमो धर्मा सबका प्रकाशित आप सब की रक्षा करता है आप स्वच्छ भारत अभियान अपनाएँ और सबकी रक्षा करें धन्